उत्पत्ति केना भेलै से तऽ न बुझल अछि लेकिन हमर सभके मिथिलाञ्चलमे जेनाकि सीताजीके राजा जनकजीके भेटलखिन हर जोतैतमे तऽ हुनकर नाम पड़लनि मिथिलेश हँ आर एहिसँ हम सभ इसभ मिथिला कहाइयै हम सभ मैथिली बजै छी घरोमे बच्चो सभके सभ जहियासँ ज्ञान भेलैया सुनै छी सीताजी हर जोतैत काल भेटलखिन आर हिनकर नाम पड़लनि मैथिली राजा जनकजीके बेटी छथिन एहि लेल सभ गोटे हम सभ जहियासँ ज्ञान भेल मैथिलियै बजै छी घरमे बाहरो जे बच्चा सभ छथि ओहो सभके मैथलियै कहै छियेन बाजू आर केना हिनकर उत्पत्ति भेल से सभके तऽ नहि अछि हमरा सभके लेकिन जहियासँ ज्ञान भेल मैथिली सभ जगह बजै छी धियो पुता घरमे सभ गोटेके मैथलियै बाजै लेल कहै छियनि आर